ہیلو میں حیدر عزیز خان بات کر رہا ہوں آپ سویگی ایگزیکٹو بول رہے ہیں جی مسئلہ یہ تھا کہ آج میں نے آڈر نمبر تھری زیرو فور کرا ہے آپ سے ہی سویگی سے تو میں نے پیمنٹ کر دیا تھا آڈر میرا تھا ایک کلو بریانی تھی اور اس کے ساتھ میں نے ایک کلو روسٹڈ آڈر کرا تھا کیونکہ آج ایک آفر تھا کہ اگر میں ایک کلو بریانی کے ساتھ کچھ اور آڈر کرتا ہوں تو وہ فری ہو جائے گا تو وہ آڈر میں نے کر دیا تھا اور اس آڈر کو کرنے کے بعد میں نے پیمنٹ کرا پیمنٹ کرنے کے بعد ایک پرابلم مجھے یہ آ رہی تھی کہ میرا پیمنٹ کا میسج ویریفیکیشن نہیں آیا تھا ویب سائٹ کھول کر میں نے چیک کرا تو وہ بتا رہا تھا کہ میرا پیمنٹ ہو گیا ہے بٹ ویریفیکیشن نہیں آیا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو ایک بار کال کر کے پکا کر لیتا ہوں کہ میرا پیمنٹ ہوا ہے نہیں ہوا ہے تو آپ بتا دیں مجھ کو کہ میرا پیمنٹ ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے اچھا چلیے شکریہ